एना पूर्णिया मे तऽ सब तरह के पर्व त्यौहार मनाओल जाइया आओर पूर्णिया मे सब जगह के बाहर के आदमी भी आके बसल छथिन अलग अलग संस्कृति के अलग अलग जाति के अलग अलग जगह के आदमी बसल छथिन त जेनाकि होली दिवाली उगड़ी सबतऽ मनायल जाइ छै एकर अलावा जेना हमर समाज एतए आदिवासी समाज के भी बहुत लोग रहै छथिन तऽ हुनकर जे परव जे मनै छै जनवरी के आसपास फ़रवरी के माह मे तऽ ओकर एकटा अलग रहै छै पूर्णिया मे की पूरा पूर्णियाके जेहन गाँव कोना चारो आओर दिस सँ जेतना भी आदिवासी समाज के लोग छथिन ओ पूर्णिया मे जमा होइ छथिन आओर हुनकर पर्व मनै छै जेकरा मे की सब मिल कऽ पूर्णिया के गिरजा चौक पर जे छै ताहिके बाद राजेन्द्र बाल उद्यान ओतए आदिवासी समाज के लोग जमा भए कऽ हुनकर पर्व मनायल जाइ छै जेकरा मे हुनकर बियाह शादी सँ लऽ कऽ सब तरह के चीज होइ छै जेकरा मे की देखै लेल मिलै छै की अभियो जे छै आदिवासी समाज अप्पन जे छै संस्कृत के सांस्कृति के बचाए कऽ राखने छथिन हुनकर पारम्परिक हथियार हुनकर पारम्परिक वस्त्र सब पिन्ह कऽ आबै छथिन जे मनोरम दृश्य लागैया की सांस्कृति के बचाबै खातिर आदिवासी समाज भी अपन जी जान सँ लागल छै ओहि तरह सँ चाही की हमरो सबके अप्पन सांस्कृति के बचाबै खातिर आओर सब जगह अप्पन हिन्दू या जे भी समाज के लोग छथिन हुनका अपन पुरानी संस्कृति के अनुसार ही कोइ भी व्रत और त्यौहार के मनेवाक चाही आजकल के जमाना मे पुराना तरह के चीज हमसब खोजि रहल छियै जेकरा खातिर की चाही की आदिवासी समाज सँ लए कऽ ओकरा सँ ओकरो सीख कऽ ओकरा सँ सीख कऽ आओर ओहि तरह हमरासबके अप्पन संस्कृति के बहुत ही शान्ति पूर्वक और सौहार्द के साथ सबके साथ मिल कऽ मनाएल जाए जेकरा के लोग देख कऽ कहि सकै हँ सांस्कृति और सौहार्द सँ सब परव यहाँ पर मना रहल छै सबके जेकरा मे की सम्मिलित भऽ के आओर बढ़िऑं सँ देख कऽ सबके साथ परव के मनाएल जाउ